पहिले तऽ हम बीज छिटै छिए फूलके फूल जब उसमे पौधालए कि जे छै हम पानी दै छिए जब उपरसँ पौधा आबै छै पौधाके उखाड़िके कहीँ आओर लगबै छिए अलग अलग जगहमे ताकि देखैमे अच्छा लागै जब हमेशा ओहिमे पानी डालते रहै छिए ताकि ओकरा गर्मीके वजहसँ फूल मुरझाइ नहि जाइ सुखै नहि आओर हमेशा हरियाली फैलैत रहै आओर हमेशा हम हमरा सबके हमेशा फूल उलके गाछ उछसब लगाना चाहिए कहने कि बढ़तै हम पर्यावरणमे हमेशा शुद्धि बनल रहै छै ताकि वातावरण हम हमर सबके ठीक रहए कोनो ओकर दुष्प्रभाव नहि पड़ए पेड़ पौधा हमलोगके हमेशा लगाना चाहिए आओर फूलके गाछ हम भी लगैने छिए जइसेकि भऽ गेलै गुलाब फूल गेन्दा फूल ओहिमे फूल आबै भी छै आओर हमेशा हम पानी डालै छिए ओहिमे